मुझे पुराने गाने सुनना बहुत पसंद है और मेरे कुछ पसंदीदा गाने भी है जैसे कि तेरे जैसा यार कहाँ जोकि किशोर कुमार ने गया हुआ है तू है वही जो कि किशोर कुमार और आशा भोसले ने गया हुआ है इन गानों की वजह से ही हमें पुरानी यादें ताजा हो जाती है और इन पुराने गानों को सुनने का सिर्फ एक ही कारण है कि जिससे हमारी पुरानी यादें जो की है वो ताजा हो जाती है और हमें उनके जीवन के बारे में यानी हमें अपने ही जीवन के बारे में याद आ जाती है और पुराने गानों की जो संगीत है जो बोल है हमें अपनी दुनिया में लेजा लेते हैं पुराने गाने अक्सर संवादित और महत्वपूर्ण होते हैं जिससे लोग उन्हें समय के साथ भी जो उन्होंने अपनी मान्यता दी हुई है वो इसके अलावा पुराने गानों की जो संगीत और गीत की गुणवत्ता होती है वो बहुत ही लए पूर्ण होती है जो उन्हें आवाज संगीत में अंदाज और बोलो की विशेषता के रूप में आकर्षित करती हैं